सिंधी भाषा असांजी मिठिड़ी भाषा आहे सिंधी ॿोली एतिरी मिठड़ी आहे जो उन जा गीत भॼन लाॾा छेॼियूं केॾियूं न सुहिणियूं आहिनि सिंधी गीत तव्हां स्टेज ते त ॿुधा ई हूंदव कहिड़ा कहिड़ा सिंधी गीत आहिनि हिक त ख़ुशीअ जा गीत प्रभु भक्तीअ जा गीत शरीर जे सभिनी अङनि जा बि गीत हर शइ जा भॼन सीता माता जा सभिनी भॻवाननि जा गीत ठहियलु आहिनि वरी शादी अरे शादीअ जी त छा ॻाल्हि कॼे हुनते त असांजा सिंधी लाॾा हिक खां हिक लाॾा जो लाॾा जीअं ई चालू थींदा आहिनि त नचण लाइ पेर ई न बिहंदा आहिनि केर बि लाॾा चालू थियणु माना सिंधी नचण खां सवाइ रही न सघनि ॿी ॻाल्हि सभिनी खां वॾो त्योहारु असां सिंधियुनि जो चालीहो साहिब चालीहो साहिब जा चालीहे साहिब जो विर्तु चालीह ॾींहं चालीह ॾींहं मौज मचंदी आहे कहिड़ो बि त्योहारु चालीह ॾींहंनि जो कोन हूंदो आहे पर असांजो चालीहो चालीह ॾींहं वरी बहिराणा छा त मौज मचाईंदा आहिनि असां सिंधियुनि जा सांस्कृतिक कार्यक्रम स्टेज ते छा सिंधी भॼन सिंधी नाटक करणु घणेई सिंधी त कोई झूलेलाल ठहंदो आहे त कोई शंकर भॻवानु ठहंदो आहे त कोई वरी कृष्ण भॻवानु ठहंदो आहे कोई सीता माता ठहंदी आहे कोई क पार्वती माता वरी झूलेलाल जी बहिराणे ते त मर्द डांडियनि सां जेकी छेॼ हणंदा आहिनि जो तव्हां ॾिसण खां सवाइ ऐं छेॼ हण खां सवाइ रही न सघूं स्कूलनि में स्टेज ते सिंधी नाटक कनि था गीत ॻाइनि था ॿी ॻाल्हि असांजे सिंधी समाज में ॿारनि खे हर ॻाल्हि में हर क्षेत्र में अॻियां अचण वारे खे प्रोत्साहन ॾियणु वास्ते स्टेज ते घुराए भेटूं ॾींदा आहिनि उते बि सांस्कृतिक डांसियूं गीत रखिया वेंदा आहिनि सिंधीअ में असांजी सिंधी भाषा अहिड़ी त मिठिड़ी ऐं अॿाणीअ ॿोली आहे जो हाणे हर घर में वॾा तोड़े नंढा ॿार बि सिंधी ॻाल्हाइनि था असांजे राज्य में सांस्कृतिक कार्यक्रम जे करे हाणे त सिंधी घणेई मशहूर थी विया आहिनि जय झूलेलाल